तेरा सप्टेंबर एकोणीशे अंयशी तीन ऑक्टोबर दोन हजार अठरा पंदरा ऑक्टोबर दोन हजार सतरा चार एप्रिल एकोणशे एकूण अंयशी धा मार्च दोन हजार वीस